गारां मेंनाय आरो खाब्रां जानायखौ माबोरै जोथोन लानो नांगौ बेनिनो से नाम्बारा जाहैबाय जोङो गारां मेंनायखौ एबा खाब्रां जानायखौ जोङो जोथोन लानो थाखाय गिबियाव जोङो दसे सम जोङो जिरायनो नांगौ नै नामबार गारां मेंनाय आरो खाब्रां जानायखौ जोङो जुदि जोङो गोब्राबै जुदि हसिख्रावोबा जोङो बेहाय जोङो मेंनाय जानो हायो बेनिखायनो जोङो बे गारां मेंनाय आरो खाब्रां जानायखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो गुरै रावै जोङो लासै लासै मोजाङै रायज्लायनो नांगौ दा थाम नामबार गारां मेंनाय आरो खाब्रां जानायखौ जोङो होबथानो थाखाय बा जोथोन लानो थाखाय जोङो गोबां गुबुन गुबुन जोङो आदबबो जोङो बाहायनो हायो जाय आदबनि गेजेरजों जोङो गारां मेंनाय आरो खाब्रां जानायखौ जों गोरलैयैनो होबथानो हायो थिग बेबायदिनो गावनि गारां रैखाथिनि थाखाय जों गोबां आदबफोरबो बाहायनो हायो जेरैहाय जोङो जोंनि गारांखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो गाज्रि मुवा जानाय बेखौ जोङो गारनो नांगोन बेबायदिनो गाज्रि फेग्रा मुवा बायदिसिना जानायनिफ्रायबो जोंनि गारांफ्रा गाज्रि जानो हायो जायखौ जोङो जोंनि भकेल कर्द बे गारां सोमजिहोग्रा बे भकेल कर्दआ जोंनिया मा जायो गाज्रि जायोब्ला जोंनि गारांफ्रा गाज्रि जानो हायो मेंनो हायो बेनिखायनो जों जाहाथे गुबुन गुबुन जाय बेसादखौ जायोब्ला जोङो गारां मेंनाय एबा खाब्रां जानाया जायो बेखौ जों जाहाथे जानो नाङा अब्लानो जों गारां मेंनाय आरो खाब्रां जानायनिफ्राय जों रैखा मोननो हायो जुदि गारां मेंनाय आरो खाब्रां जानाया जायो अब्ला जोङो दसे सम जोङो मा खालामनांगौ जिरायनो नांगौ जिरायनाय लोगोसे जोङो मा आदबजों बाहायोब्ला जोङो बे गारां मेंनाय आरो खाब्रां जानायनिफ्राय जोङो गावखौबो रैखाथि मोनगोन बेबायदि माखासे आदबफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन मेलेमजिबि सुबुंफोरनावबो जोङो सोंनानै बे आदबफोरखौ जोङो बाहायनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो गारां मेंनाय आरो खाब्रां जानायखौ जोथोन लानो थाखाय जोङो डक्ट'रनिबो हेफाजाब लानो गोनां जानो हागौ बेखिनिखौ आङो बुंथिनाय जाबाय